मुझे शुरू से ही गर्मी का मौसम बहुत पसंद है इसलिए मैं इसी मौसम में यात्रा करना पसंद करूंगा वो इसलिए भी की बाहर घूमने में गाड़ी में जब जाओ तो वैसे भी हवा ठंडी चलती ही है और किसी प्रकार का सामान अलग से ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है ठंडी में जाओ तो गरम कपड़े ले जाओ बारिश में जाओ तो बारिश में घूमो भीगो इसलिए मैं समझता हूँ कि गर्मी का मौसम मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा घूमने के लिए मौसम अति उत्तम होता है और मैं इसी मौसम में घूमना पसंद करता हूँ